मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे साड़ियाँ पहनने में अच्छी लगती है इसलिए मैं दुकानदार के पास गई साड़ियाँ लेने तो उसने साड़ियाँ दिखाई अच्छी अच्छी मुझे साड़ियाँ दिखा रहे थे और मुझे साड़ी दिखाएँ बनारसी साड़ी दिखाएँ तो ओ दो हज़ार की थी तो मैंने बोला कि मुझे पंद्रह सौ में चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं पंद्रह सौ में नहीं दूँगा दो हज़ार में दूँगा तो मैं बोली कि नहीं मुझे नहीं चाहिए पंद्रह सौ में चाहिए तो उन्होंने नहीं दिया इसलिए मैं दूसरी दुकानदार के पास गई तो उसने दिखाई बनारसी साड़ी तो उसने पंद्रह सौ में मुझे दिया साड़ी और सिल्की साड़ी दिखाई तो बहुत अच्छी होती है सिल्की साड़ी पहनने में इसलिए उसने दो हज़ार की दिखाएँ तो मैंने बोला कि तेरह सौ में दे दीजिए तो उसने मुझे तेरह सौ में दिया और और मैंने येलो कलर की साड़ी खरीदी और मैंने पिंक कलर की साड़ी खरीदी और मैंने मेहंदी कलर की साड़ी खरीदी और मैंने रेड कलर की साड़ी खरीदी जो येलो कलर की साड़ी मैंने खरीदी थी उसको मैंने उसका ब्लाउज काटकर मैंने टेलर के पास ले गया तीनों साड़ियाँ ब्लाउज मैंने कटवाकर ले टेलर के पास तो टेलर बोला कि नहीं बहुत महँगा में सिलूंगा इसलिए मैं दूसरे टेलर के पास गई तो वहाँ पर देखकर आई में ब्लाउज इसलिए उन्होंने ब्लाउज मेरा सिला और मैं आई घर पर और शादी का माहौल था शादी का दिन था इसलिए मुझे अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेनी थी इसलिए मैंने लेकर आई साड़ी और उसको मैंने येलो कलर की साड़ी थी जो मैंने हल्दी के दिन पहना और जो मेहंदी कलर की साड़ी थी मैंने मेहंदी में पहने और संगीत में मैंने पिंक कलर की साड़ी पहनी थी और शादी के दिन मैंने जो रेड कलर का लहंगा लिया था लहंगा को मैंने लहंगा खरीदा था मैं मैंने और मैंने उसको पहनी थी शादी के दिन इसलिए मुझे साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है साड़ियाँ खरीदना मुझे बहुत पसंद है और मैं साड़ियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं सिल्की साड़ियाँ बनारसी साड़ियाँ और प्लेन वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है इसलिए मुझे साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है मुझे मेरी मम्मी भी साड़ियाँ मम्मी मम्मी को भी मेरी साड़ियाँ बहुत पसंद है मेरी मम्मी भी साड़ियाँ पहनती है उसे भी बनारसी साड़ी अच्छी लगती है और सिल्की साड़ी है ओ भी उसे अच्छी लगती है इसलिए मैं साड़ी मुझे बहुत पसंद है मेरे हस्बैंड भी जाते हैं मुझे सारे दिलवाने महँगी महँगी में साड़ियाँ लेकर आता हूँ और मैं पहनती हूँ सिल्की साड़ियाँ मुझे अच्छी लगती है और प्लेन वाली साड़ियाँ मैं घर पर पहनती हूँ घर के लिए ऐसे घर में काम उम करना रहता है तो मैं प्लेन वाली साड़ी पहनती हूँ क्योंकि मेहंगी साड़ी बनारसी साड़ियाँ वजन उजन साड़ियाँ होती है तो मैं नहीं पहन पाती इसलिए मैं सिल्की से सिंपल साड़ी प्लेन वाली साड़ी घर पर पहनती हूँ जो आरामदायक होती है मेरे लिए और मैं उसे ही पहनती हूँ और मैं काम करती हूँ घर का काम होता है इसलिए मैं साड़ियाँ सिंपल साड़ियाँ पहनती हूँ प्लेन वाली साड़ियाँ पहनती हूँ और मैं मुझे अच्छी लगती साड़ियाँ बहुत पसंद है मुझे बनारसी साड़ी मुझे सबसे फेवरेट मेरा बनारसी साड़ी है इसलिए मैं बनारसी साड़ी पहनती हूँ